हेलो गुड आफ़्टरनून सर सर मैं अयु मिश्रा बात कर रहा हूँ लखनऊ से सर मैंने एक मेडिसिन वाला काम ले रखा है करता हूँ सप्लाई करता हूँ मेडिसिन दवाइयाँ जो नहीं होती हैं दवाइयाँ सीरप मेरे पास मेरे पास बहुत सारे ब्राण्ड हैं मेरे पास बहुत सारे ब्राण्ड हैं जितने कि मार्केट में मिलते हैं वो सभी मेरे पास मिलेंगी आपको और अच्छे रेट पर मिलेंगी

सर वो आपका सर आप नहीं सर आपको बिल्कुल नहीं नहीं सर आपकी बिल्कुल बात सही है ये आप अपना वाट्सअप नम्बर दे दीजिए आपको अपनी पूरी लिस्ट डाल देंगे मैं जैसे पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट आपको डाल दूँगा दवाइयों की जो आप बताइएगा वो डाल देंगे ठीक है आप चेक कर लीजिएगा अरे सॉरी सॉरी सर आप नाराज़ क्यों हो रहें इतना अरे जान जान जान जान जान के एक दो थोड़ी हैं हमारे पास हज्जारों ब्राण्ड हैं तो आपको ऐसे कैसे बताएँ पूरी लिस्ट हम पूरी पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट डाल दूँगा ठीक है आप देख लीजिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक ठीक ये ये ये ये आपका अयु मिस्रा नाम है मेरा सर ये क्लीनिक कहाँ पर है आपका सर यही मेरा वाट्सअप नम्बर है इसपर आप लोकेसन सेन्ड कर दीजिए अपना मेरा एक बंदा आएगा आपसे बात करेगा ठीक है अरे अरे नहीं उसके लिए धन्यवाद सर उसके लिए थैंक यू थैंक यू अरे नाराज़ अरे नाराज़ ना होएं सर आप अरे नाराज ना होएं सर एक बार एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लेना या ना लेना वो अलग बात है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं अरे नहीं सर आप ट्रस्ट कर कर सकते हैं मेरे पर ऐसी कोई बात नहीं है एक बार करके तो देखिए